अस डोगरे आं साढ़ै घर मुड़ा होऐ ते अस बौह्त खुशियां मनान्ने आं ते सूत्रे पाने मुनन करने ते बुटने बी लाने माम्मे भाह्रे बी भरने अस लोक बड़ियां खुशियां मनान्ने मुड़ा घर होए ते जदूं सारे घर कुड़ियां सौह्रे जंदियां न बचैरियां ते उं'दी अस कोई खुशी निं करदे ते ओह् घर मुड़ा होए असें साढ़े बाजे बजाने खुशियां मनानियां सारियां राह् रीतां बी करनियां बच्चें दियां भाई मुड़ा होआ ऐ ते कुड़ियां बचैरियां जदूं साढ़ै हिन्दुऐं दे होंदियां न ते अस लोक कुड़ियें दियां खुशियां गै निं मनांदे अस सब बोलने आं कि साढ़े घर कुड़ी आई ऐ इस बास्ते मुड़े दियां जेह्ड़ियां बड़ियां खुशियां अस मनान्ने आं ते एह् मुस्लमान न ते एह् साढ़े लोकां नू बोलदे न तुं'दियां कुड़ियां तां जाई बक्खरियां होंदियां न के तुसीं चूह्ल्लै कन्नै गै छड़दे ओ ते इस बास्तै तुंदियां जो कुड़ियां न जंदे बक्ख होंदियां न इस बास्तै हून ते गुज्जर लोग बी अपनी कुड़ियां नू दाज़ देना शुरू होए न पैह्लैं गुज्जर लोक दाज़ नेईं हे दिंदे साढ़े लोग गै दिंदे हैन ते असें लोकें ने जे जो कुड़ियें दा समान ऐ देना ते मा प्यो नै जिन्ना धियें दा फर्ज ही ओह् देना करना ते अस लोक बड़ा मतलब ऐ बच्चें दियां जैदा खुशियां करनियां ते धियें गी आखना चलो इ'नें बगान्ने घर जाना इ'नें ते चलो बचैरियां डोली च पाना फिर मां प्यो नै गले बी लग्गना रौह्ना बी ते अज्ज साढ़ी कुड़ी प्रदेसन होई गेई ऐ ते फिर मां प्यो ने बड़ी खुशियें कन्नै भेजदे न धियां बी खुशियें कन्नै भेजदे न लेकिन जिन्नी खुशी अपने बेटें दी करदे इन्नी अपनी बेटियें दी नेईं करदे साढ़ै अस लोक ते फिर असें बेटा जोआन होना पढ़ाना फिर ब्याह् करना उं'दा बड़ा खुशी कन्नै ब्याह् करना फिर बहू रानी घर लेआनी असें लोकें फिर ओह्दे बहू रानी जदूं ब्याह् के घर लेआनी मां ने फिर पानी बी बारना ते पानी बार के पीना मां नै फिर रकादे जो फिरदे न साढ़े हिन्दू लोक ओह् बी करना असें अपने देवते राह् रीत करदे आं ते असें लोकें देवतें बी राह् रीत करनी फिर जिसलै रफेरा आना ते बड़ा सोह्ना कमरा बी सज़ाना फुल्ल बी लीकना फिर असें लोकें ओह्दे पर फुल्ल फुल्ल पर बठाना फिर ओह् इक पूनियां होंदियां न बट्टियां दियां ओह्दियां रूंह् दियां फिर ओह् असें लोकें अग्गें अग्गें रक्खदे जाना जदूं बहू रानी आनी उ'नें ओह्दे पर उ'न्न पैर रक्खदे जाना ते जेह्ड़ियां पूनियां न ओह् पिच्छूं चुकदे जाना ते असें लोकें समझना भला साढ़े घर लक्ष्मी आई ऐ ते असें ओह्दा बड़ा सतकार करना भला साढ़े घर लक्ष्मी आई ऐ ते बड़े धूम धाम कन्नै मनाओ फिर बड़ियां खुशियां मनानियां बड़े हास्से तमाशे बड़ा कुश असें मनाना क्यों असें लोकें अपने भाई बहू रानी आई ऐ ते जेह्ड़ियां साढ़ियां बेटियां न ओह् बचैरियां जिसलै जंदियां न तां अस उं'दियां कोई खुशियां नेईं मनांदे जदूं बेटे ब्याह्ने तां बौह्त खुशियां मनान्ने आं ते अस असें लोकें इन्ना गै बोलना ऐ